हिन्दी भाषा में वाक्यांश और मुहावरे जिनका हम रोजमर्रा की बातचीत में उपयोग लेते हैं वो हैं घर का घर सबेरे जल्दी उठना नदी किनारे नौ दो ग्यारह होना आम के आम गुटलियों के दाम ईद का चाँद नाच न जाने आगन टेढ़ा चोर के दाड़ी में तिनका ये मुहावरे है जो हम रोज मर्रा के जिंदगी में बोलते रहते हैं